भाइजी हम अहाँकेँ किरायेदार बाजैत छी यौ रूममे कनि पेन्ट सभ करबा दिऔ ने भइया एकटा बल्ब खराब छै पङ्खाके एकटा बटन टुटल छै अहाँ हमेशा कहैत छियै किराआ बढ़ाउ किराओ बढ़ु किराआ बढ़ाबु लेकिन अहाँ काज तऽ करैत नहि छियै कि भाइजी हम फ्रीमे थोड़े रहैत छी तऽ भाइजी हम फ्रीमे थोड़े रहैत छी पाँच हजार रुपआ रेन्ट दय छी तखनो नओ रुपआ पानि बिल बिल दै छी बिजलीके पानिके बिल दै छी बाथरूमोके नल खराब छै पूरा घरमे सीलन पड़ल छै सभटा पेन्ट सभ झड़ैत छै तऽ भाइजी सभटा रूम झड़ैत छै हम अपन कपड़ा टाङ्गैत छियै कपड़ा गन्दा भए जाइत छै पेन्ट लागि जाइत छै ई लागि जाइत छै ओकर जिमेदार केँ होयतै भाइजी हमरा एक साल भए गेल यऽ अहाँके रूममे रहैत अहाँक पुरान पुरानका किरायेदार छी तऽ कहीँ तऽ अहाँ करबै ने आब चूने करबाय दिऔ कनि नीक रूम नीक लगतै हमर केओ मेहमान आओर कि गेस्ट अबैत छै तऽ कहैत छै अहाँ केहन रूममे रहैत छियै की कहलियै भाइजी हूँ भाइजी कोनो भाइजी बाथरूमो गन्दा यऽ बाथरूमो लेट्रिन सीटो टुटल छै नल टुटल छै हर चीज कऽ व्यबस्था नहि यऽ तऽ हमरा तऽ मजबूरनमे रूम खाली करऽ पड़त फेर तब

अथी होइत भाइजी हम जानि बुझि कऽ अहाँकऽ बाथरूम कऽ नल थोड़े तोड़ि देलहुँ टुटि गेल पता नहि केना टुटि गेल पहिने कमजोर होयत नल भाइजी हम थोड़े मिस्त्री तिस्त्री छी अहीँ ककरो भेज दिऔ मिस्त्री कऽ कै देतै काज ठीक छै भाइजी अहाँ मकान आ आओर ई कनि काज कराय दिऔ नहि तऽ मजबूरन रूम खाली करऽ पड़त